जी हा बिल्कुलु मां त कंदी आहियां छो त मां ख़ुदि हिकु यूट्यूबर आहियां औरि मां बहेतरीन वीडियो ठाहींदी आहियां मुंहिंजी पूरी कोशिश हूंदी आहे कि मां वीडियो बढ़िया ठाहियां सुठा ठाहियां औरि साथ ई मां फेसबुक ते कुझु वीडियोस पंहिंजा अपलोड कंदी रहंदी आहियां इंस्टाग्राम ते बि कंदी आहियां त मूंखे न वीडियोस ठाहिणु ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि करिणो छा हूंदो आहे सुबुह उथंदी आहियां चईं वगे चईं वगे मां उथी करे वीडियो जी स्क्रिप्ट लिखंदी आहियां औरि उन जे बाद हुन वीडियो खे ठाहींदी आहियां जॾहिं शूट करे वठंदी आहियां त हुन जे बाद ईंदो आहे एडिटिंग एडिटिंग ॾाढो कठिन हूंदो आहे लेकिन करणु करण सां सिखी वेंदो आहे हिन करे मां हुन खे बि ख़ूबु सारो प्रयास करे करे मां अॼु बढ़िया सां एडिटिंग करे वठंदी आहियां एडिटिंग करण जे बाद तव्हां हुन खे अपलोड कंदो अपलोड करण खां पेहले हिक वार ज़रूरु पंहिंजे वीडियो खां पूरो ॾिसंदो जॾहिं वणंदो न त अपलोड कंदो बसि अपलोड करण खां बाद तव्हां उन वीडियो खे पब्लिकिली पब्लिश करे रखंदौ औरि हीअं तव्हां पब्लिकली पंहिंजा वीडियो ॾिखाए सघंदो मूंखे इहो वणंदो आहे हिन करे छोकी हिन में ख़ूबु सारो पैसो बि ईंदो आहे पैसो त वणंदो ई आहे सिंधियुनि खे त असां सिंधियुनि खे न यूट्यूब या इंस्टाग्राम ते वीडियोज़ विझिणा खपनि फेसबुक बि बढ़िया ऑप्शन आहे ट्वीटर तव्हां पंहिंजे कम लाइ यूस करे सघो था त इहे सभु चीजां ॾाढी बढ़िया आहिनि साथ ई मां इहो चवंदमि की जीअं अगरि तव्हांखे यूट्यूबर ठहिणो आहे त हुन लाइ तव्हांखे महिनत करणी पवंदी महिनत करण लाइ छा करिणो हूंदो आहे हज़ार सबस्क्राइबर खपनि औरि चारि हज़ार घंटा खपनि याने चारि हज़ार घंटा माण्हू ने ॾिठा हुजनि त हीअ तव्हां पब्लिकली हिकु यूट्यूबर पार्टनर प्रोग्राम में शामिल थी पाईंदौ और तव्हांखे पैसो मिली पाईंदो और इहो पैसो तव्हांखे हर महीने मिलंदो अगरि तव्हां पंहिंजी पूरो कोशिश कयो औरि प्रयास सां अॻिते वधो बसि करिणो छा आहे इहा ई यूट्यूब खे तव्हांखे प्रमोट करिणो आहे औरि अॻिते वधिणो आहे अगरि यूट्यूब में थियणु चाहियो था फेमस त यूट्यूब में थियो औरि अगरि इंस्टाग्राम ते थियणु चाहियो था त इंस्टाग्राम यूट्यूब में तां वॾी वॾी वीडियोस विझी सघो था बल्कि इंस्टाग्राम में तव्हां नंढी वीडियोस सां बि कमु हलाए सघो था त तव्हांजे लाइ त इहे ॿई चीज बढ़िया आहिनि मूंखे इहो पर्सनली अगरि पुछो त मुंहिंजे लाइ त यूट्यूब ॾाढो सुठो आहे औरि हिकु ॻाल्हि हिन जी बुरी लॻंदी आहे जेकी की हिन में पैसा अचण में थोरो टाइम वठंदो आहे अगरि पैसा अठावीह तारीख़ जो ईंदा आहिनि त उहो पैसे जो पेमेंट जेको ईंदो उहो अठ ॾह ॾींहं बाद ही ईंदो आहे त मोस्ट्ली हिन में पैसनि जो थोरो प्रॉब्लम लॻंदो आहे की तुरंत न ईंदो आहे बाक़ी अगरि पसंदि जी ॻाल्हि कर त मूंखे ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे पा मां पंहिंजा वीचार बि हिन में पूरी तरह सां व्यक्त करे पाईंदी आहियां औरि ॿियनि खे ख़ुशि करे पाईंदी आहियां जीअं की मां पैरेंटिंग ते वीडियो ठाहींदी आहियां हेल्थ सां रिलेटेड वीडियो ठाहींदी आहियां औरि त औरि मां मोटीवेशनल वीडियो बि ठाहींदी आहियां त माण्हू हिन खे सराईंदा आहिनि उहे पसंदि कंदा आहिनि औरि मूंखे अॻिते वधण जी प्रेरणा मिलंदी आहे